हरि ओम दादा जय झूलेलाल अंकल मूंखे तव्हां तव्हांखां हिकिड़ो कमु हो मुंहिंजा पप्पा तव्हांखे ॻाल्हि तव्हांखां ॻाल्हाइण लाइ चयो हो त हिनल हिन साल ॿ हज़ार चोवीह में मुंहिंजो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पूरो थियो हुओ त हाणे मूंखे कहिड़ी फ़ील्ड खणणी खपे ट्वेल्थ खां पोइ ऐं कहिड़ी फ़ील्ड में कहिड़ो स्कोप आहे कहिड़ो कॉलेज त हुन लाइ पप्पा चयो की हिक बार अंकल खे खबर आहे त हुनखां ॻाल्हि करियो त ख़ुदि जो डिसाइड करजाईं तोखे छा करिणो आहे अच्छा मां उअंई ट्वेल्थ में साइंस खयों हो त मूंखे कंप्यूटर जो थोरो घणो त नॉलिज आहे ई त हुनमें आई टी फ़ील्ड में त सुठो इजिली थी वेंदो पर तव्हांजे ध्यानु में कहिड़ो कॉलेज हूंदो जितां मां आई टी में आई टी आई में एडमीशन वठां

अच्छा पोइ ॿियो मूंखे हुयो की कॉलेज में एडमीशन जे लाइ कोई एंट्रेंस एग़्जाम या कोई फ़ॉर्म वॉर्म कीअं करिजे अच्छा त मां एग़्जाम जो फ़ॉर्म मां भरे थो लाहियां ऐं पोइ ॾिसिजो अच्छा त थैंकयू थैंकयू अंकल

हा मुंहिंजा ॿिया स्कूल जा दोस्त बि आहिनि हू बि सभु इन ई फ़ील्ड में वञनि था ऐं हिते ई कनि था हां मां एॾी महिल ई फ़ॉर्म भरां थो ऐं एग़्जाम जा एंट्रेंस जी एग़्जाम जी तयारी कयां थो हिन वेकेशन में वेही करे थैंकयू अंकल जय झूलेलाल